हेलो ओला से बात कर रहे हैं जी मेरे को एक कैब चाहिए थी एक जगह को जाने के लिए नहीं पास नहीं थोड़ा दूर होगा वो क्योंकि मुझे एक दूसरे शहर को जाना है

आपके पास है हाँ हम सात जन है ठीक है कितना क्या पैसा लगेगा ठीक है हम कौन से रास्ते से जाने से अप अच्छा होगा आप बता रहें हैं ठीक है नहीं उस रास्ते से तो शायद मुझे लगता है वो ज़्यादा हो जाएगा हम वो जो पहाड़ी वाले रास्ते से चले जाएँ तो ठीक है आपको जैसे अच्छा लगता है वैसा कीजिए लेकिन कल सुबह ही आके हमारे यहाँ पहुँच जाइयेगा हाँ हम आपके इस नंबर से हमारा पता भेज देते हैं और आप कल सुबह उस समय पे आ के पहुँच जाइयेगा